हेल' औ

औ

औ ए

जोंनियाथ' औ जोंना मेट्रिक होग्राफ्रा गासै बार'जनमोन बार'जनावहाय ओमफाय फास्त डिभिसनाव सइजन थांबाय ओमफ्राय सयजना सेकेण्डआव थांदों आरो थार्द डिभिसन थ' रावबो गैया निल जाहैबाय बेनोसै आरो औ साननायाथ' दङमोन औ जोंथ' माने बिनिफ्राय साबसिनखौनो लाबावदोंमोन आरो रिजाल्टखौ जोङो माने गथ'फोरखौ जेन'बा बार'जनाव बार'जन गोनाङाव बिदिनो दसजनसोआनो फास्त डिभिसन थांगोन बिदिखौ लादोंमोन आरो जों नाथाय हनै दा नुबाय सयजनसोल' थांबाय आरो फास्त डिभिसनाहाय दा बिदिनो औ बांसिन पार्सेन्ट मोननाया जोंना सेभेन्टिफाइभआनो हाइहयेस्ट जाहैबाय सेभेन्टिफाइभ हो

माबोरै होनखो खोनायासै आङो औ औ बिदाय होखांबाय खेबनै जाबाय जोंनि स्कुलनिफ्राय औ खालामनाया खालामदों औ माने जेनेबा इयुनाव मा जाहैनो मा फरायहैनो बेफोरबायदिखौ जोङो सोंनाय जादों आरो बे बरायनाय हाबाफारियावहाय औ माने जोङो बुंहरबाय बिदिनो मोजाङै फरायहै नोङो न'निफ्राय बा दाबसे जायगायाव थानानै फरायबाबो माने नोङो लोगोखौ मोजाङै बासिनानै ला बेफोरबायदि जोङो साजेस्ट हरनाय जादों आरो मोजाङै फराय माने बेरायला माला जाला लोंलाखौ दाखालाम बेबादि नोंनि थांखिखौ नों होसोनानै लेखाफ्रा फरायलां बेफोरबायदि जोङो साजेस्ट होनाय जादों आरो जों गथ'फोरखौहाय

सोंहर औ दे मोजाङानो जादों दे औ औ दे